भाउ तांजो सिंधियत जे बारे में छा ख्याल आहे साई तव्हांजो इहो सुवाल ॿुधी करे हिन जवाबु ॾींदे मूंखे घणी ख़ुशी थी थिए त सिंधियत जो प्रभाव मुहिंजे जीवन में बचपन खां ॾाढो वधीक रहियो आहे मुहिंजा माता पिता सिंधी ॼाणिंदा लिखण पढ़ण ओॾा पाकिस्तान मां ई त असां पंजे ई भावर भेनर असां टे भावर ॿ भेनरू आहियूं ऐं असां सभिनी जी सिंधी जेका आहे उहा घणी सुठी आहे असां सिंधी पढ़िया बि आहियूं छहे खां वठी ॾहे ताईं सिंधी पढ़ण लिखण ऐं उनमें सुठो मार्कू बि खणंदा हुआसीं त सिंधियत जे विषय में अञा मां इहो ॾिसा थो पयो की असांजे समाज में ॿारनि सां असांजे सिंधी ॻाल्हाइण तमामु घटि आहे ॿारनि खे अंग्रेजी माध्यम इस्कूल में त विझी था छॾियूं पिया पर उन्हनि जी सिंधी तमामु कमजोर थी थी वञे हिंदी बि कमजोर अथन पर असांजी जेका मात्र भाषा आहे जेकी असांजी मिठिड़ी ॿोली आहे सिंधी असां इनखे धीरे धीरे किथे न किथे विसारे रहिया आहियूं ऐं मां चाहा थो त इनजे प्रति असांजा अहिड़ा प्रोग्राम थियनि अहिड़ा असांजे कल्चरल एक्टिविटी जंहिंखे चइबो आहे सांस्कृतिक कम थियनि जंहिंसां असां इन भाषा खे ॾाढो वाधारो ॾेई सघूं असां ॿारनि खे इन ॻाल्हि जी प्रेरणा ॾियूं की पुट तव्हां इहो सिंधीअ में ॻाल्हायो पाण में पंहिंजी मिठिड़ी ॿोलीअ खे न विसारियो धीरे धीरे जीअं असांजो समाज जागरूक थींदो इन ॻाल्हि जे प्रति की असांखे हिकु ॿिए सां सिंधीअ में ॻाल्हाइणो आहे त किथे न किथे इन ॻाल्हि सां समाज जो प्रभाव वरी सरकार ते बि पवंदो त असांजी इस्कूलनि में जीअं हाणे सिंधी भाषा कोन्हे का घणण इस्कूलनि में मां ॾिसा थो सिंधी भाषा आहे ई कोन्ह त सिंधी भाषा जो समावेश थी वञे ॿार असांजा सिंधी समाज जा जेके ॿार आहिनि उहे सिंधियत जे प्रति जेके आकर्षित थियनि ऐं सिंधी सिखण पढ़ण लिखण ॻाल्हाइण त सिंधी जेके संस्कृति आहे इनखे तमामु वाधारो मिले मां सिंधी नागरिक हुअण जे नाते सिंधी भाषी हुजण जे नाते ऐं ईअं सभिनी सिंधियुनि सां अपील कंदुमि त पंहिंजी परिवार में कम से कम पंहिंजे परिवार में असां ॿारनि सां वॾड़नि सां सभु पाण में सिंधीअ में ॻाल्हायूं ऐं सिंधियत जे बारे में थोरो गहरो वीचार कयूं की असां अहिड़ो कुझु छातो करे सघूं पिया जंहिंसां असांजी देश में सिंधी समाज में सिंधी भाषा जो वाधारो थी सघे सिंधी समाज खे हिकु सुठो मान मिली सघे ऐं जिते किथे हर जॻह ते चाहे गौरमेंट डिपार्टमेंट हुजनि जेतिरा सरकारी कार्यालय आहिनि कलैक्ट्रेट आहे न्यायालय आहे इनजे अलावा ॿिए बि जेतिरा बि जेके सरकारी अ कार्यालय आहिनि उन्हनि सभिनि में सिंधी भाषा जो बि समावेश थिए सिंधियत में माण्हू ॻाल्हाइनि ऐं सरकारी नौकरियुनि में बि जीअं सिंधी माण्हू नथा ध्यानु ॾेयनि पिया उनजे प्रति बि उहे थोरा जागरुक थियनि ऐं सिंधी भाषा जो हर पासे समावेश थिए असांजी एॾी मिठिड़ी सिंधी अबाणी ॿोली आहे इनखे असां न विसारियूं असां इहा भुल बिल्कुलु न कयूं मुंहिंजा इहा मुंहिंजी इहा सभिनी सां अर्जी आहे ऐं निमाणी वेनती आहे त सभई सिंधी भाषी असांजे भारत देश में भाषा जो अ ख्यालु कनि भाषा जो ॾाढो आदरु कनि भाषा जो ॾाढो सम्मान कनि हरिओम